میرا پسندیدہ خطہ پہاڑ اور گھنے جنگل ہیں خاص طور پر برفیلے پہاڑ جہاں غروبِ آفتاب کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے مجھے اس ماحول کی خاموشی اور سکون پسند ہے اور برف کے ساتھ سورج کی روشنی کا امتزاج ایک جادوئی منظر پیش کرتا ہے برف کے پہاڑوں پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو الگ ہی طرح کی ایک جٹخیلی دھوپ ہوتی ہے جو دودھیا چمکیلی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ مناظر انسان کو قدرت کے قریب تر کر دیتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی کی مصروفیات سے دور کر دیتے ہیں پہاڑوں پر جھرنوں کا گرنا اور ان کی جھنجھناہٹ ان کا شور جو ہماری روزانہ کی زندگی میں شور سے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے وہ شور شور نہیں ہوتا ہے وہ قدرت کی ایک قدرت کی ایک خوبصورت آواز ہوتی ہے